एकटा समय छलै जे महिला सभ घर से नहि निकलै छलखिन आओर शिक्षाकेँ लेल इसकुल कॉलेज नहि जाइ छलए पढ़ैकेँ लेल आओर अखन सरकार द्वारा महिला सभकेँ लेल बहुत सुविधा छै किताब पेन्सिल कॉपी आओर हर चीजकेँ सरकार सुविधा देने छै महिला सभकेँ लेल आओर महिला सभ हमेशा आगू बढ़ै छथि आओर सरकार द्वारा सेहो सुविधा छै किताब कॉपी पाठन पुस्तक सभ किछु व्यवस्था छै सरकार द्वारा महिला सभ अब आगे बढ़ि रहल छथि आओर हर क्षेत्रमे महिला सभ एकदम पहुँच रहल छथि तऽ ताहि दुआरे महिला सभकेँ बहुत बहुत धन्यवाद पहिले बाल विवाह होइत छलै आब बाल विवाह नहि होइत छै आब समय पर विवाह शादी होइ छै एज पर होइत छै आओर महिला सभ पूरा शशक्त भऽ गेल छथि आ महिला सभ हमेशा आगू बढ़ैमे एकदम प्रयासमे लागल छथि